असांजे उतर प्रदेश में बैंकिंग वीमा जा जेके बि कार्यक्रम आहिनि उहे सरकारी प्राइवेट ऐं या ग़ैर लाभकारी मतिलबु नॉन प्रॉफिटेबल आहिनि अंतरराष्ट्रिय वितिय शेवा केंद्र दुर्घटना बीमा योजनाए ऐं प्रधानमंत्री विवंदना योजना बि आहे जंहिंखे जेकी सहूलियत थी थिए उहे सभु हलाइनि था ऐं घणो करे त अॼुकल्ह दुर्घटना बीमा जेकी आहे घणनि ई हर तरह सां हलंदी आहे पतंजलि हिकिड़ो कार्ड कढियो आहे जंहिंमें जीअं डेबिट कार्ड थींदो आहे उन हिसाब सां जेको उहो वठंदो आहे ॿ हज़ार रुपिया जमा थींदा आहिनि उन में माल बि सामान बि ॿी हज़ार जो मिलंदो आहे ऐं उन कार्ड वारे खे बीमा दुर्घटना बीमा बि ॿी लखे जो कवर थी वेंदो आहे ऐं तंहिंखां पोइ जंहिंजे नाले सां उहो कार्ड हूंदो आहे उहो बि जेकॾहिं हुन जो उहो गुज़ारे थो वञे त हुन खे बि अलॻ सां पैसा मिलंदा आहिनि हुन जे बीमा जे करे बाक़ी जेके बि अलॻि अलॻि अंतर राष्ट्रिय वितीय सिफारिश ऐं शेवा केंद्र आहिनि हिननि जे हिसाब सां बि घणियूं ई शेवा घणियूं ई कार्यक्रम हली था रहनि ऐं तंहिंमें सभिनी स स स सभिनी पब्लिक जो ॾाढो ॾाढो फ़ाइदो थिए थो ऐं ॾाढो बैंकिंग ऐं बीमा कार्यक्रम सभु मिली करे हलाइनि था ऐं सभु हर तरह सां ॾाढो सुठो थो थिए जेको घणन ई माण्हुन जो फ़ाइदो थिए थो